اتّر پردیش میں بہت سارے تیوہار منائے جاتے ہیں الگ الگ جاتیاں الگ الگ جگہ سے آنے والے لوگ اپنے اپنے تیوہار بڑے ہرش و الاس سے مناتے ہیں اس میں دیوالی ہے ہولی ہے عید ہے رکشا بندھن کروا چوتھ چھٹ پوجا یہ سبھی تیوہار ہیں جو سبھی لوگ مل جل کر مناتے ہیں خاص کر دیوالی ہولی اور عید ان تینوں تیوہاروں کو تو بہت بڑے اتساہ کے ساتھ لوگ مناتے ہیں اور یہ تینوں تیوہار جو ہیں آپس میں بھائی چارے کا بھی سنکیت ہے اور آپس میں لوگوں کو اور ریاستوں کو جوڑتی ہے کیونکہ سبھی لوگ الگ الگ جگہ سے آتے ہیں الگ الگ الگ الگ دھرم کے ہیں الگ الگ مذہب کے ہیں تو آپس میں جب یہ تیوہار مناتے ہیں تو ان کے بیچ میں پریم بڑھتا ہے ان کے بیچ میں پیار ہوتا ہے